डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छर जनहित बीमारियों को रोकने के लिए आज भी इन प्रथाओं का पालन किया जाता है कि यहाँ पर राजस्थान में आज भी मच्छर मार अगरबत्ती का धुआँ किया जाता है और मच्छरदानी का उपयोग किया जाता है सोने से पहले यहाँ पर मच्छरदानी लगाई जाती है और एक यहाँ पे दवा आती है जिसे लोग यहाँ पर अपने पूरे शरीर पे हाथ पैरों पे उस दवा को लगाते हैं मच्छर मार से बचने के लिए अपने हाथ पैरों पे और सभी को दवा लगा वो वो दवा लगाते हैं हाथ पैरों पे और आज भी यहाँ पर मच्छर उसको मच्छरों को बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर धुआं ही किया जाता है सब जगह सोने से पहले और उसी को आज भी यह पालन कर रहें हैं